हॅलो तुमचे कडेन मोगरेंची फुलां मेळटली ओव ओके बट व्हायटान आनी कसली फ्लावर आसता म्हाका डेकोरेशनाक खातीर जाय आशिल्ली तें प्लंक घेता जाल्यार कितले पडटले ओके एक फिफ्टी केजी बी शेवतीं दिता जाल्यार तुमी कशी रेट धरता ओके बट चड घेता जाल्यार ते कमी जातले ओके सो फाल्यां मोर्नींग मेळपा शकता एक एटी केजी हय म्हणल्यार डेकोरेशना खातीर

आनी तेतून थोडी मेरीगोल्ड मीक्स कर हय ओके तें लिमीटेड जाय बुकेज बीन बुके बीन करपा खातीर हय हार बीन करतात तशें हय फाल्यां मोर्नीग

हय बुके आनी इवन हारा खातीरय बीन लिमीटेड लोक ओके धाड हय आनी ओके आनी तुमी डिलीवरी करतात न्ही ओके ओके ओके या ओके थेंक यू ओके